हमरा पड़ोसीके पास एगो भागवत गीताके किताब रहलै जे कि हमरा बहुत नीक लगलै हम हुनका पढ़लिए आओर हमरा ओ लेबैके लेल बहुत सिफारिश केलिए हुनकासँ कि ई किताब हमरा दै दिए लेकिन हुनका कोइ असर नहि पड़लै हमरा ओ किताब नहि देलकै हम कितनो करिके माँगलिए हुनकासँ लेकिन ओ किताब हमरा नहि देलकै